स्वच्छताके दृष्टिए हमरा डाइनिङ्ग टेबुल पर खेबामे से कनि अनुपयुक्त लागैया एहि दुआरे जे ओ साफ करूँ तऽ साफ कए दियौ कनि शुद्धताके मुताबिक अहाँकेँ पहिलुका जे छै छलै थारी पीढ़ी वला गप जे नीप लिअऽ बढ़िआँसंँ गोबर दए दियौ ई सब नहि होइत छै एहिमे कनि साफ करैके लेल अहाँ कपड़ासंँ पोछि लिअऽ आ दोसर की अहाँकेँ तऽ कनि रख रखावमे ओहिके रखिके खा लिअऽ पीढ़ीके ठाढ़ कए दियो एकरा राखब पोछब सबहक व्यवस्थामे कनि बेसि समय लागए छै एहि लए कऽ कनिटा ई पीढ़ीसंँ एकरा कनि नीचाँ राखियौ आ पीढ़ी एहिसँ उत्तम होयत अछि